میں نے ڈرائنگ کا آغاز بچپن میں کیا تھا اسکول میں جب پہلی بار رنگوں سے کھیلنے کا موقع ملا تب دلچسپی پیدا ہوئی مجھے شروع سے ہی تصویریں بنانا اور رنگ بھرنا بہت پسند تھا ہر بار جب میں فری وقت میں ہوتی کچھ نہ کچھ ڈرائنگ ضرور بناتی شروع میں کارٹون کردار اور قدرتی مناظر بناتی تھی میرے اساتذہ نے میری صلاحیتوں کی تعریف کی جس سے حوصلہ بڑھا آہستہ آہستہ یا مشغلہ میرا شوق بن گیا پھر میں نے یوٹیوب اور کتابوں سے سیکھنا شروع کیا مجھے رنگوں کی دنیا نے ہمیشہ متوجہ کیا ہے مجھے قدرتی مناظر اور آسانی جذبات کی عکاسی کرنا پسند ہے میرے پسندیدہ فنکار ڈیونالڈو ڈراوونچی ہیں ان کی بنائی گئی منا لیزا سے میں بہت متثر ہوں ان کی باریک بینی اور حقیقت پسندی مجھے بہت پسند ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی اپنی ڈرائنگ میں جذبات کو ظاہر کروں مجھے ڈرائنگ بہت پسند ہے پینٹنگس کرنا کارٹون بنانا آرٹ اینڈ کرافٹ بہت پسند ہے مجھے